हेलौ नों सियारि दा आं आलिसामोन माथो नों बानलुनि आसार बानायनो गोरोंलायनो ए बे बानलुनि आसारखौ आंनो नांगौमोन माबायदि खालामो बेफोरखौहाय

औ औ

अ बेखौनो सोंहरदोंमोन आं माबोरै माबोरै बानायो बेफोरखौहाय आंबो मा होनोलाय आसार फाननो नागिरदों नालाय बाजाराव औ औ बानायनो गोसो जादों बेखौनो माबायदि बानायो

औ दे जागोन ओहो मिथिया

औ दे जायो दे होमब्ला सियारि आं बेखौनो सोंहरदोंमोन माबायदि आसार बानायो